शालेय शिक्षणां उपरांत तुमकां जर फुडलें शिक्षण घेवपाचें आसत जाल्यार सरकारा तरफे काय बँका तरफे शैक्षणिक रीण उपलब्ध आसा हाची म्हायती बऱ्या पैकी भुरग्यांक आसता हांवें ह्या गोष्टीचो केन्ना वापर केलो ना कारण देवाच्या कृपेन अशी केन्ना परिस्थिती आयली ना पूण बऱ्याचशा म्हज्या मित्रांनी ही स्किम किंवां ही ही संदी वापरल्या हें म्हाका खबर आसा